फाव डिलिभारि पार्टनारा मानो कल थिखाङाखै रेस्टुरेन्टनो सोंहथ थासारि नोंथाङा डिलिभारि पार्टनारजों रायलायनो नाजागासिनो नाथाय बिसोर नोंथांनि कलखौ थिखाङाखै नोंथाङा रेस्टुरेन्टनो कल हरनो थिरांथा लायो आरो सोंदि डिलिभारि पार्टनारा मानो कलखौ थिखाङाखै